हेल' बाजै हटेल आं दहायो अनद्ला ओंख्रि नारजि ओंख्रि अर्डार खालामदों मोन ना आमफ्राय नारजि ओंख्रिखौ हरफानो बावदों अननानै नारजि ओंख्रिखौ हरदो